मां नंढपण में उल्हासनगर मुंबई वयुमि हुते मुंहिंजी मासी रहंदी हुई कैप वांगुरु ठहियलु हुओ शैडन वारो घरु हुओ ऐं मूंखे ॾाढो भओ लॻंदो हुओ जॾहिं मां काकुस करणु वेंदो हुउमि त हुते जेका हुन में लैट्रिन जे अंदरु ई सुअर अची वेंदा हुआ गू खाइण लाइ त मूंखे भओ लॻंदो हुओ त इहो बि हिकड़ी ॻाल्हि ख़बर पई ॾिसो की माण्हू हुते बि रहनि था जिते रहण जे लाइ केॾी दिक़तूं आहिनि मां जॾहिं उल्हासनगर खां वरी सिरियूं चौक ते दालि पकवानु खाधा खाइण पीअण जो ॾाढो सुख हुओ मिठाइयूं हुतो जी अलॻि ही हुयूं मार्किट हुतां जी अलॻ ही हुई मज़ो अची वियो हालाकी नंढपण में वियमि पहिरियों दफ़ो उल्हासनगर ॾाढो वयुमि ऐं मां हिन जे अलावा मनाली वियो आहियां शिमला वियो आहियां ऐं हरिद्वार त मुंजो हर साल में घटि में घटि ॿ वारी टे वारी चकर लॻंदो ई लॻंदो आहे छाकाणि चालीहो थींदो आहे चालीहे खां पोइ असां भुल भक्षाइण जी जोति हर जी पोड़ी ते ज़रूरु चढ़ाईंदा आहियूं परवान कंदा आहियूं जंहिंमे सभु असां मंदिर में शालीमार बाग जे मंदर वारा लाजपत नगर ॿ नंबर ज मंदर वारा सभु मिली करे जोति परवान कंदा आहियूं ॾाढी सुठी मौज लॻदी आहे उहे यादगार हमेशह मुंहिंजे सीने में पई आहे त हर सालु दरसाल इह शइ वधंदी वेंदी आहे हिन साईं जी मेले जी मौज ही अलॻि आ हरिद्वार जी ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे